اتّر پردیش میں کافی طریقے کے لوگ رہا کرتے ہیں کافی مذہب کے لوگ رہا کرتے ہیں جیسے ہندو بھی رہا کرتے ہیں مسلمان بھی رہا کرتے ہیں سکھ اور عیسائی بھی یہ بھی رہا کرتے ہیں اتّر پردیش میں تو جو ابھی کے حالات میں بتاؤں تو اتّر پردیش میں ہندو اور مسلم کے بیچ میں کافی مختلف باتیں چل رہی ہیں ان کا تال میل ایک سا نہیں ہے آپس میں لڑائی دنگے کر رہے ہیں کافی ہندو مسلمان کو دیکھ کے جل رہا ہے اور مسلمان ہندو کو دیکھ کے جل رہے ہیں یعنی ایک دوسرے کو دیکھ کے ایک دوسرے کو مارنے کے اس میں بیٹھے ہیں کہ یہ کچھ الفاظ کہیں کچھ بات کہیں جن سے ہماری لڑائی ہو ان سے یا کچھ ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ ایک دوسرے کو اکسانے کی کوشش کرتے ہیں لڑائی کرنے کے لیے تو یہ حالات چل رہے ہیں ابھی اتّر پردیش میں باقی کچھ علاقوں میں ایسا بھی ہے کہ جو ہندو مسلم بھائیوں کی طرح رہ رہے ہیں یعنی اگر مسلمان کے اوپر بات آتی ہے تو ہندو ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور ہندو کے اوپر بات آتی ہے تو مسلمان ساتھ کھڑا ہوتا ہے سکھ اور عیسائی بھی اس طریقے سے ہیں یہ بھی آپس میں مل جل کے رہ رہے ہیں کافی اچھی انہوں نے وہ بنا رکھی ہے کہ مطلب لڑائی دنگے کچھ نہیں ہیں کافی علاقوں میں یہ ہے کہ انہیں بھی پریشان کیا جا رہا ہے کسی چیز کو لے کے جیسے ابھی قانون نئے قانون بنائے تھے تو ان میں کسانوں کو پنجابیوں کو پریشان کیا گیا تھا اس طریقے سے لیکن کچھ علاقوں میں ایسا ہے پنجابی عیسائی سکھ مسلمان ہندو سارے ایک دوسرے کے مل کے رہ رہے ہیں یعنی اگر ایک دوسرے کے اوپر بات آتی ہے تو ہم مل کے ساتھ کھڑے ہو کے اس بات کا سامنا کرتے ہیں کوئی بھی پریشانی آتی ہے یعنی آپس میں نہیں لڑتے باقی کچھ علاقوں میں ایسا ہے کہ ایک دوسرے کو خون کے پیاسے بیٹھے ہیں کہ بس کسی طریقے سے ہماری لڑائی ہو جائے ایک دوسرے کو اکساتے ہیں لڑائی کرنے کے لیے